जी हा स्थानीअ भाषा में असां वटि घणई चैनल मिलंदा आहिनि हिंदी आहे अंग्रेजी आहे उर्दू आहे घणई चैनल आहिनि ऐं वधीक अधिकतर माण्हू हिंदी भाषा में समाचार ॾिसणु पसंदि कंदा आहिनि